गाइखेर दङना ए बेसे नांगौ माने मानि माबानिलै माबाया गाइखेरा

आयया माबानियानो मोसौनियानो

मोजांआनो जोंनिया बा जोंनिजोंलाय बहा हानो देनजार मोजांखा जोंनिया जि गोमो साहा फुदुंबानो जि मोजां जाखायो जोंनि गाइखेरा जि साफाखा खै लिटारसो लांगोन ए ए लांनो हागोन दे फवासेयाव बे फन्द्र' थाकायानो लादों दा खम जानाय नङा इसेखिनियानो सोलिखाबाय थादों ना दा दा खम हानाय नङा आरो ए बेबो नंगौ जोंहानिया आरो मोजां पिय'र खाना गाइखेरा ओमफ्राय दै सैबो लगायनाय जाखाया जा लाथाखा जोंहानिखौ बयबो मोजां बुङो माथो मानसिफोरा गाइखेरखौलाय आरो नोंनिसो गोसो लांगोना लाङा लांबालाय हरगोन लाङाबालाय गाइखेरा न'आवबो नांखायो जायोना गाइखेरफोरखौ गाइखेरालाय मोजाङानो जोंहानिया आरो मोसौआ माबानिसोना गोजासो लाथा जायो मोजांआनो माबायालाय गाइखेरालाय अ अ सोर सोर फैगोन होनदों सोर आलासि फैनो नागिरदों गाइखेर नांगौ जानाया ए बेयाव नांगौ जादों आरो ने अ अ ओमफ्राय बे गाइखेरखौलाय लोंगोनना मागोन नोंलाय अ ओमफ्राय गाइखेरजोंबा माबा माबि खालामगोन माथो अ अ गाइखेरजों आरो ने ओमफ्राय बे गाइखेरखौ माबानानै बेलेगाव लायनायमोन सिगांफोराव बे गाइखेरखौ अ सिगांनि गैलाना दानि जुगा दाम जालांबाय दस थाखायाव बोरै हरनो लस जायो आंहाबो गाइखेरा लस जायोना फाननाया दा दा आरो गाइखेरफोराबो ओंखारनो नागिरथारालै मोसौनो गांसो गैलाना गांसोनि थाखायनो खम जायो आरो बाहाय गाइखेरफोरा गाइखेरालाय दङ दंनायालाय लिटारनै लिटारथामसो दंसोयो आरो गाइखेरा ओमफ्राय बेलेगाबो लांगोन होनना बुंदो नों लिटारनैल' लांगोनबा लांबायथाबासो हागोन लांबाय थायाबा बोरै हानो रा नों लांबाय थागोन दा

थाइबासो खम होगोन नोंनो दे होनबालाय ने दङ ओरैनो